बिहार मे तऽ प्रसिद्ध जगह राजगीर अछि गया अछि आओर सिमरिया घाट अछि ओतऽ जे राजेन्दर पुल अछि से देखऽ बला अछि ओना पटना मे बहुत एहन जगह अछि जे घूमऽ बला अछि जेना की चिड़िया घर भेल गोलघर भेल आओर कतेक एहन जगह छै ओना तऽ बिहार मे बेसी जगह मंदिर छै जाहिके लेल प्रसिद्ध अछि जे कमे कमे दूर पर मन्दिर सब छै बहुत घूमऽ बला प्रसिद्ध जगह अछि ओहिमे एकटा कपिलेश्वर स्थान अछि उच्चैठ भगवती भेली इसब सब बिहार मे अबैया उच्चैठ भगवती तऽ सिद्ध पीठ भेलखिन आओर ओतऽ बहुत विदेशो के लोकसब आबै छथि देखऽ लए आओर मन्दिर सब आओर अनेको एते मन्दिर छै जे देखऽ बला छै बिहार मे